جی ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے کھیل نہیں کھیل پاتے جس کی وجہ سے آج کے دور میں بچے کی صحت اچھی نہیں ہوتی کھیل بچوں کے صحت کے لیے دماغ کے لیے بہت فائدہ رہتا ہے آج کے دور میں بچے کھیل نہیں پاتے اسکرین پہ ٹائم لگاتے ہیں جس سے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور وہ گیم کو نہیں کھیل پاتے جیسے کبڈی یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے گلی ڈنڈا یہ بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے لیکن بچے اسکرین کے چکر میں موبائل کے چکر میں نہیں کھیل پاتے کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہاں اس کھیل اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے اور بچے کی تندرستی کو اچھی کرنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ بچے کے والد یا والدہ شام کے وقت کم سے کم اس کے ہاتھ سے موبائل لے لے اور بولیں اپنے بچے کو کہ جاؤ کبڈی کھیلو گلی ڈنڈا کھیلو اور پکڑا پکڑی کھیلو جس سے اس کی صحت اچھی ہوگی بیماری سے لڑنے کی طاقت ہوگی دماغ فریش ہوگا پڑھنے میں من لگے گا بہت سارے فائدے ہیں